यह पांच तारीक्स जो मुझे याद है पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली फर्स्ट छब्बी जनबरी उन्नी सौ पचास दूसरी चार नवंबर दो ज्हार त्रै तीसरी छे अगस्त दी ज्हार सतारां चौथी नौ जुलाई दी हज़ार पांचमी ओके